मां पंहिंजे कुझु मित्रनि सां मिलियुसि जंहिं ते मूंखे सॾु कयो वियो हुओ उते मां वियो हुअसि हुननि सभिनि सां मिली करे ॾाढी ख़ुशी थी उन्हनि मूंखां पुछा कई त अॼुकल्ह तूं छा कंदो आहे केॾो कमु कंदो आहे त मां ॿुधायोमांसि मां जॾहिं फ्री हूंदो आहियां तॾहिं वेही करे ड्रॉइंग ठाहींदो आहियां मां सॼो कॉन्संट्रेट सॼो ध्यानु उन ते ई ॾींदो आहियां ऐं मां सुठी सुठी ड्रॉइंगूं ठाहिण जी कोशिश कंदो आहियां त हुननि मूंखे चयो की असां तोखे कुझु शइ ॾियूं त तूं उन जी ड्रॉइंग असांखे ठाहे ॾेखारींदे मां चयो हा ठीकु आहे त उहा शइ खणी आहियां उहा ड्रॉइंग मां ठाहिणु वेठसि चयोमांसि पहिरीं खां ई की मूंखे थोरो टाइम खपंदो हिन में एकांत में वेही करे उहो कम करण में ॾाढी मज़ा ईंदी आहे ऐं कमु जल्दी ऐं सुठी तरह सां थी वेंदो आहे त हुननि मूंखे हिकड़ी जॻह ॾिनी जिते त मां वेही करे उअ ड्रॉइंग ठाहिणु चालू कई जीअं ई ड्रॉइंग ठही वई सभ खे सॾु कयो सभिनीनि मुंहिंजी ड्रॉइंग ॾिसी ताड़ियूं वजायूं की संजय भाई तव्हां ॾाढा सुठा ड्रॉइंग ठाहियो था